नमस्ते जी

हाँ हाँ

हाँ तो जिस हिसाब से बच्चे रहेंगे उस हिसाब से सिलाई भी रहेगी जैसे छोटे बड़े बच्चे का सिलाई हाँ तो जिस हिसाब से बच्चे रहेंगे जैसे कि कितने बच्चे छोटे बड़े तो उस हिसाब से सिलाई रहेगा उस हिसाब से रेंज भी रहेगा छोटे बच्चों का यह पाँच सौ रुपये ऊपर नीचे का ले कर पूरा बड़े बच्चों का सात सौ आठ सौ ऐसे रहता है हाँ आपको परफेक्ट सिलाई मिलेगा हाँ तो आपको पैन्ट शर्ट सिलवाना है कि सूट सलवार

अच्छा तो वही तो अलग अलग रेंज ही रहेगा उन सबका हाँ तो हम आप जिस हिसाब से देंगी कपड़ा उस हिसाब से रेंज भी लगाएँगे अरे अब बढ़ा चढ़ा कर नहीं लेनी और अच्छा ही रेट लगा के सिलेंगे जी आपको फिनिशिंग मिलेगी पूरी नहीं आपको अच्छी सिलाई मिलेगी फिनिशिंग मिलेगी आपको जितना सिलाना है उतना बता दीजिएगा क्या कह जी आपका रिफंड इसी एटलस

ठीक है तो एक महीने लगेगा सिलाई में वह तो टाइम देंगी उस हिसाब से ही सिलाएगा क्योंकि तीन सौ बच्चों का सिलना है ठीक है ठीक है सिल देंगे नमस्ते